पंज अगस्त उणिवीह सौ पंजासी यारहं मार्च उणिवीह सौ पंजासी वीह जून उणिवीह सौ छियासी तेरहं अक्टूबर ॿ हजार यारहं ऐं चौॾहं चौॾहं जनवरी ॿ हज़ार नव